जुनारफोरनि जुनारफोरनि सोमोन्दो ना जुनारफोरनि फार्स सोमोन्दोआनो जाहैबाय होम जाय मानसिया न'खराव जाय मानसिया न'खराव गारजेन हिसाबै मासे मासे जिब जुनारखौ लायोबा न'खरावहाय गारजेना मा रोखोम फिनांगौ मा रोखोम फालन खालामनांगौ मा रोखोम बिथिंआव दोननांगौ आरो मबे जायगायाव दोननांगौ दिनै आं बेखौ सरथैनो बुंगोन दा मासे सैमा मासे सैमा लकेल बा आउटकान्ट्रि नि सैमायानो जाबाय थ' दिनैहाय मासे सैमाखौ फिनांगौबा सासे गारजेना एबा न'खरनि गारजेना माब्रैहाय जोथोन लानांगौ बे जोथोनानो जाहैबाय दिनै गारजेना मासे मासे फिसा सैमाखौ फिनांगौबा एथ' गोरलै नङा एथ' माने ओ गोब्राब दं दा दिनै मासे सैमाखौ सासे गारजेना न'खराव फिनांगौनि बाहागोआनो जाहैबाय दिनै जों न'खरावहाय सासे फिसा एबा सानै फिसाखौ फिनांगौबा माब्रैहाय फिनांगौ बेनिफ्राय बांसिन मासे सैमाखौ जोंनि बे गारजेना न'खरावहाय मानसिनिफ्राय साबसिन जोथोन लानानै दोननांगौ एबा फिनो रोंनांगौ आरो बेखौ माब्रैहाय फियोबा गारजेन नि बा न'खरनि मानसिनि खोथा लागोन बा खोथा सोलोंहोनो हागोन बा राव भासा सोलोंहोनो हागोन दिनै गाव गावनो निजे गावखौनो गाव सासे आंनि फिसाबादि बेखौ आखायाव लाबाय थानांगोन एबा अराय सम उन्दैनिफाय फि एबा गिदिरनिफ्राय बेखौ इन फिउसारसिम बेखौ नायलांबाय थानो हायोबा गाहाम आरो गावगावनिनो मासे सैमाया बा नोंनिनो सैमाया बे न'खरखौ बा मोनसे न'खरखौ बेहाबो नायनो हानाय बा दिउटि होनो हानाय बा माहाजोनखौ बा न'खरखौ हेल्फ होनो हानाय गोहो दङ आरो मा दिनैहाय मासे सैमाखौ जोङो मोनसे न'खराव फिबाय एबा आंनि न'खरावनो फिबाय बे सैमानि बैसो बेसेबां आरो बेसे गिदिरसिम जायो आरो बेसिबां बोसोर मासे सैमाया सोलिलांनो हायो आरो थांना थानो हायो बे बुस्थुखौ सासे मालिक एबा आं मालिक जानानै बे बुस्थुखौ गावनो गाव न'खराव बयबो फेमिलि आ साबेसे दं बे फेमिलि आ बुजिना लानांगोन बे सैमाया जाहैबाय दिनै नोंखौ मा रोखोम अपकार होगोन मा रोखोम अपकार होआ दिनैहाय सैमा मानि मा बुजियो मासे सैमाया जाहैबाय हाग्रानिसो बियो हाग्रानिफ्राय हाग्रानि जोनोमसो बियो हाग्रानि जुनारसो बियो एबा जिबसो जुनारसो जुनार हाग्रानि जुनारसो बियो सियालनिफ्रायसो सैमा जायो दिनै जों सैमा होनोबा सियालखौसो हमना लाग्रोनांगोन आरो बे सैमायानो सियाल सियालानो सैमा सियालनिफ्रायसो जोङो मानसिफ्रा माखासे बैगानिक थायो बिसोरो दोनै ओ गोदोनिफ्राय मासे सैमाखौ हमना लाबोनानै न'खराव मासे सियालखौ हमना लाबोनानै जंगलनिफ्राय मासे सियालखौ हमना लाबोनानै जोंनि बे मानसि हारिया मानसि माहारिया जोंनि बे मानसिनि न'खराव बा मानसिफोरनि न'खराव जोनोम जाफैदों आरो माब्रैहाय जोनोम जादों बे सैमाया दिनै बे सियालनिफाय उजिफैनाय दिनै बे सैमाया दिनै गावखौनोगाव बा न'खरखौ बा मानसिनि न'खरखौ दिनै जोङो नुनो मोनो जे मानसि माहारिया सैमाया मानसिनि थाखाय बहुथ गोनांथि दिनै सैमाया न'खराव न'खराव न'खरनि मानसिखौ माब्रैहाय हेल्फ खालामो बे हेल्फानो जाहैबाय दिनै सोरबा गारजि मानसि फैयोबा आंनि न'खराव बा गावबागावनि न'खराव बे माने प्रटेक्ट बा प्रटेक्श'न होयो

गावनि मालिकनि न'खरखौ सोरबा गारजि मानसिया गारजि गारजि उसुबिदा खालामनो नागिरफैदोंबा बे सैमाया मालिकखौ बासायनोबो हायो आरो मा एबा बे सैमाया मालिकखौ जुदि माबा मोनसे आक्रमन खालामोबा बे सैमाया मालिकखौ बासायनो थाखाय बे गारजिखौ मालाबाबो दोनखानाय नङा माबा मोनसेखौ खालामगोन बेयो दिनै सैमा होनोबा जोङो जों बयबो मोनथिखायोखा मानसि माहारिआनो दिनै उन्दैआव फिनायनि उन्दैआव फिनायनि आयदा बिथिङानो जाहैबाय बेखौ गिदिर खालामनांगौबा दोनै जोंहा माखासे सैमानि सैमानि बेमार फैयो सैमानि बेमारा मा मा बेखौ जोङो बयबो मिथिनानै हमना लाग्रोनांगोन बे सैमानि बेमारखौ जोङो माब्रैबा हो मोजां फाहामनो हायो दा सैमानि थाखाय मोनसे बेक्सिन थायो बे बेक्सिन फोरखौ टाइम टु टाइम मा लोमजादों मानि थाखाय लोरबां जादों देहाया बेफोरखौ जों निजे न'आव थाग्रा बा गारजेना बुजिनानै हमनानै लाग्रोनांगोन दिनै बेसोरबो लोमजाया नङा लोमजायो माखासे टाइम खौ लानानै माखासे समखौ लानानै बेसोरबो लोमजायो बे सैमाखौ दिनैहाय जोङो मानसि बायदि जोङो नेमफोरखौ बाहायनांगोन दोनै सैमाखौ सैमा साननानै नेमखौ बाहायाबा बे नोंनि न'आव थानायबो नङा आरो नोंखौ सिनायनायबो नङा बे माबा मोनसे न'खरनि मानसिखौनो उलथा फालथाबो खालामनो हागौ

गारजिबो खालामनो हागौ दिनै जोङो सिनायनानै लाग्रोनांगोन आरो फोरोंनानै लाग्रोनांगोन सैमाखौ जोङो माब्रैबा ओ न'खरनि मानसिजों मिलायनो हायो बेखौ जोङो निजेनो मानसि माहारिआ बुजिना लानांगौ दिनैहाय बिसिनाव स्किन नि बांसिन स्किन नि बेमार जायो सैमानाव बे स्किन नि बेमारा माखासे बिसिनाव हो ओ दुगैनाय लुगैनाय माखासे बिसिनाव नियम थायो बे नियमखौ बाहायनानै लानो रोंनांगोन दिनैहाय जानला मोनला शेमपु होयोबा जानाय नङा जानला मोनला साबोन होयोबा जानाय नङा जानला मोनला थुखैयोबा जानाय नङा एनिटाइम बेखौ जाहाथाहा मुवाफोरा इउस खालाम खालामोबा जानाय नङा दोनै बेहाबो मानसिबादि लिमिट दं दिनै लिमिट थानायखायसो इबो जोंजों बा जों मानसि माहारिआ बेखौ फिनो हादों फिनानै लानो हादों आरो जों बयबो सैमा होनोबा जों फ्राय मानसिफ्रानो बुहुमनि मानसिफ्रानो बरत'मान बांसिन बुहुमाव सैमाखौ मोजां मोननाया बांसिन होननानै जोङो बुंनो हायो दिनैहाय सैमानि बेमार सैमानि बेमारानो मेन बेमार फोर्सथ टाइम बिगुरनि बेमार जायो बे बिगुरनि बेमारखौ माब्रैहाय सोखानो हायो बे बेक्सिन खौ बाहायनानै लानो रोङोबा जोङो बिगुरनि बेमारखौ गाहामैनो जोङो मोजाङै मोजां लामायाव लाबोनो हायो बा फोथांनानै लानानै लानानै आखायाव लानो हायो दा सैमानि बेमार दिनै खायफा मानसिआ बुंनो थाङोबा नुनायावहाय सोरबा सासेखौ जों नुयोजे सैमाखौ फिनानै सोरबा सोरबा सोरनिबा न'खराव जाहाथाहा महाथाहा जानाय लोंनायफोरखौ लिमिट गैयि आनलिमिट होनानै सैमाखौ सोरबा सोरबा खोमानानैबो लायो आं दहाय सिगांनो बुंखानाय जादों सैमानाव मोनसे जानायनिबो दुगैनायनिबो आरो बिनि थाग्रा जायगा आरो बे मा सैमा आरो बे लकेलिटि सैमा ना बाहेरानि सैमा बाहाय बेहा मोनसे माबा थायो आरोखि आं दा बेखौनो बुंदों सैमाया बहुथ मोजां जोंनि थाखाय सैमाया जों माहारि ओ मानसि माहारिखौ बहुथ अपकार खालामो दा दिनै सारा बुहुमानो बेखौ बयबो मिथिखायोखा आरो मोजांबो मोनखायोखा सैमाखौ फिनांगौ दोनै माखासे सैमा फिनायावहाय माखासे लाइन थायो नियम थायो निटि थायो बेफोर बुस्थुखौ सोलोंनानै लाग्रो अब्ला सैमाया अराय सम मानसिनि न'खराव थांनानै थायो बा थाबाय थागोन